दावबायथाइया जायगायारि फालांगिनि जौगाथाइयाव गोबां हेफाजाब होयो दावबायनायाव दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम सुबुंफोरा थांलाय फैलाय खालामो बे थांलाय फैलाय खालामनायाव नोंङो बै सुबुंफ्रा जे जायगायाव थांगोन बै जायगाया माने डिवेलाप जाबोनो हमो बै जायगायाव थानाय सुबुंफोरा माखासे बेनिफिट मोननो हायो जेरै बेयाव थानो थाखाय माखासे ल'दज हथेल जाग्रा दखान बायदिफोर खालामनानै रां खामायनो हायो दावबायनायजों ओ गुबुन दाबसे जायगानि फालांगिफोरखौ जोङो मिन्थिनो हायो फालांगिफोरखौ माने मारै सोलियो माबोरै खालामो माबोरै जगाजग खालामो बेफोरबायदिखौ दावबायनायनि गेजेरजों मिथिनो हायो आरो बिनि फालांगिया जौगाबोयो बेबायदिनो दावबायनायजों गोबां जौगानो हायो फालांगियावहाय